हम तऽ एखनो माँछ मारै जहन जाइ छी या देखै छिए या लोक मारै छथि तऽ बन्सिएसँ देखै छिए छोट मोट पोखरिमे आब तऽ बहुत आदमीके मशीनके उपयोग कएल जा रहल छै जाल महाजाल बड़का जालसब लगाएल जाइ छै निश्चित रूपसँ पहिने पहिने बाँसवला एकटा अबै छलै जाल जाहिसँ खेतमे छोट मोट डबरामे माँछ मारल जाइ छलै लेकिन आब सबठाम प्रथा उठि गेलैए सबठाम आब महाजाल खसै छै पहिनेके माँछ मारनाइ ओहि माँछके सुआदो अद्भुत छलै आओर आब कनि कम जरूर भेलैए लेकिन आधुनिकताके साथ हम समायोजन कऽ रहल छी ई बहुत पैघ गप अछि